ہمارے گاؤں میں جو ہم لوگ کھیلتے ہیں جو ٹیچر جو لے جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں کھیلنے کے لیے وہاں پہ ٹیچر ساتھ میں رہتے ہیں ڈاکٹر بھی ساتھ میں رہتے ہیں اور اس کے پاس جو کھیلتے ہیں وہاں پہ مطلب چوٹ ووٹ لگ جاتا ہے تو ڈاکٹر وہیں پاس میں رہتے ہیں تو اس کا اچھا سے علاج کر سک علاج کر دیتا ہے اور ہم لوگ دور میں جو دوسرے گاؤں جاتے ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹر نہیں رہتے ہیں ساتھ میں تو نزدیک جو ہاسپیٹل رہتا ہے اس وہاں پہ جاتے ہیں اور اچھا سے علاج اس کا صحیح سے کروا لیتے ہیں اور ہم لوگ جو جیسے بیڈمنٹن کھیلتے ہیں وہاں پہ جو گر ار جاتا ہے جس کو زخم اخم یا چوٹ لگ جاتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ ہی بلڈ نکلنے لگتا ہے تو ڈاکٹر جو وہیں پہ رہتا ہے تو اچھا سے وہ جو علاج کر دیتا اچھا سے اور جیسے دور جاتے ہیں تو وہ نہیں رہتا وہاں پہ تو دوسرے گاؤں مطلب اسپتال لگ میں رہتا ہے وہاں پہ اچھا سے کروا لیتے ہیں اور لڑکا سب جو جاتا ہے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے دوسرے گاؤں اور جو جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کے ساتھ زخم اخم یا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اچھا سے اس اس کا بینڈیج بینڈیج کروا لیتا ہے اور وہ آتا ہے ٹیچر ہی پیسہ دیتا ہے اس اس مطلب جو زخم اخم کا دوائی کا جو ڈاکٹر علاج کرتا اس کا وہ پیسہ جو ٹیچر ہی دیتا ہے اور ٹیچر بولتا پہلے ہی جو ہم لے کے جاتے ہیں بچہ سب کو تو میرے مطلب انڈر میں بچہ سب رہے گا اور اینی ٹائم